मेरी रसोई में बहुत सारे बिजली के उपकरण हैं मिक्सर है ओवन है गैस सिलेन्डर है जो पहले नहीं थे पहले हम मिक्सर नहीं था जब हम सिलबट्टे पे चटनी बांटा करते थे जिस में बहुत मेहनत लगती थी और अब तो बस एक बटन चालू करने से चटनी तैयार हो जाती है और आज के समय में ये बिजली के उपकरण से हमारी जीवन शैली बहुत आसान हो गई है पहले बहुत मेहनत लगती थी खाना बनाने में बहुत टाइम भी लगता था और अब बहुत आसानी से हो जाता है सब कुछ ऐसे में ये है कि पहले भी अच्छा था हमारे लिए और आज भी अच्छा है इससे हमारा जीवन आसान हो गया है पहले हमारे पास ओवन नहीं थे चूल्हा जलाना पड़ता था गैस सिलेन्डर नहीं था जिसमें बहुत धुआँ उड़ता था वायु प्रदूषण भी होता था जो कि अब नहीं होता है सब कुछ आसानी से हो जाता है तो बिज